हाँ किसी भाषा को पूरी तरह से सीखने के लिए उसकी सराहना लेने के लिए हमें उसे बोलने वाले लोगों की संस्कृति को समझने की ज़रूरत है विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने से हमें भाषा को नई अंतर्दृष्टि के साथ देखने की में मदद मिलती है यह हमें शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ को गहराइयों से समझने की अनुमति देता है और हमें एक दूसरे के से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है हम जो भाषा को बोलते हैं वह हमारी सांस्कृतिक पहचान है और हमारी सामाजिक वास्तविकताओं को प्रभावित करती है हम उन मानदंडों और नियमों का आत्मसात करते हैं जो हमें अपनी संस्कृति में कार्य करने में मदद करते हैं लेकिन हम अन्य सांस्कृतिक सन्दर्भों में उपयोग किए जाने पर ग़लती ग़लत फ़ेहमी पैदा हो जाती इसे जान बूझ कर अपने संचार को बदल कर विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों को अपना सकते हैं इस लिए हमें हमारी भाषा में ही रहना चाहिए हमारी भाषा में हम किसी भी भाषा के संदर्भ को अपना सकते हैं और इसी वजह से हमारी भाषा हिंदी प्रभावित हो रही है